हमारे यहाँ गेहूँ का फसल कैसे पैदा होते हैं जौन बाटे हैं भरते हैं जौन बा बोते हैं ओकरे बाद बिरई जाम जाता है उसको पहले वक्त भरते हैं उ कहते हैं फिर खाद छीटते हैं जौन बा फिर हो जाए एक हाथ के जौन बा फिर पानी भरें फिर खाद छीटें ओ करें जौन बाटय ले के आयँ खेते में जौन बा खाद बल्टी लइके छींटएँ उ कहएँ फिर पानी भरयँ फिर छीटयँ चार पानी देते हैं चार बेरी खाद छीटते हैं फिर उसके बाद खुरपी से निराते हैं गोड़ते हैं दो तीन बार घास छीलते हैं उसमें में से निकालते हैं तब उसमें दवा है अगर जादा पैदा करने के लिए वो खाद छीट फिटकिरी डालते हैं और जिंक डालते हैं इसीलिए से थोड़ा कि करिऔटापन आ जाता है गेहूँ में तो कहते हैं कि जल्दी से थोड़ा पैदा होय जाय जल्दी से ऊ होय जाय तैयार होय जाता है ओक रे बाद जब पक जाता है खेत जौन बाटय हो तों फसल काटते हैं गेहूँ का काटते हैं ध धर के दो दिन बांधते हैं उ कहते हैं ओकर बाद ठेसरिंग बोलाते हैं गेहूँ कटाते हैं ठेसरिंग कराके गेहूँ ले आयके घर पर धरते हैं भूँसा लिया के धरें धरते हैं घर पर उसके बाद जौन है जौन बाटे है करके लिआके धैके उनके ठेसरिंग का पैसा वो